हम आकाशीय पिंडों के वायुमंडल और सतहों का अध्ययन इस प्रकार कर सकते हैं कि जो मौसम विज्ञानी परिवेक्षक हैं शोधकर्ता हैं वह इसके बारे में ब क बताते हैं कि वायुमंडल की जो भौतिकी स्थिति है वो किस प्रकार की है और हम मानचित्र उपग्रह का डेटा रडार आदि जानकारी से इसका अध्ययन कर सकते हैं और जो वायुमंडल की जो अध्ययन है हम वह मौसम विज्ञान विश्लेषण उसका पूर्वानुमान जलवायु और उसका परिवर्तन मौसम की प्रणाली और उसकी पृथ्वी पर जो उसकी क्या प्रभाव हैं उसकी क्या गुणवत्ता है इस प्रकार से हम इस का अध्ययन कर सकते हैं और हमने पृथ्वी से परे रहने की क्षमता के बारे में यही सीखा है अब तक कि पृथ्वी से परे हम कहीं नहीं रह सकते हैं वायुमंडल में जितने भी पिंड हैं खगोलीय पिंड हैं औ ग्रह उपग्रह हैं हम कहीं कहीं पर भी जाकर के नहीं रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हवा पानी ऑक्सीजन की कोई सुविधा नहीं है तो हम बिना पानी और ऑक्सीजन के वहाँ पर नहीं रह सकते हैं